मैम आ गए आप वहाँ पर उस जगह मैम आप दिख ही नहीं रहे मुझे मैम मैं देख रही हूँ आप दूर तक ही नहीं दिख रहे हैं आ मैम मैं ना रेड कलर का टॉप पहन रखी हूँ पर आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही मैं सड़क पर ही खड़ी हूँ अभी अभी आप कौन सी जगह है मैं अभी मैं जो जगह खड़ी हूँ वो है जवान नगर ज्योति किराना स्टोर मैम यह तो बहुत दूर है मेरे घर से मैम एक बार देखिए आप ऐसा करिए आप थोड़ा आगे आ जाए टीला नंबर दो पर और फिर वहाँ से पूछिए कि जवान नगर टीला नंबर छः कहाँ पर है अच्छा आओ आप अभी मैं दाएं साइड हूँ मैडम आप आए जब तक मैं मेरे घर का ताला लगा के आती हूँ जब तक आप वहाँ पर टीला नंबर छः पर आ के रुकिए मैं फिर आती हूँ एक बार नहीं मैडम मैं बस पाँच मिनट में ही आती हूँ बस आए मैडम आप आए जब तक मैं ताला लगा देती हाँ मैडम आप आए तो सही बस मैं बस ताला लगा कर ही आ रही हूँ उतर रही हूँ गली से बस बस लगा दिया मैंने ताला आप आ जाएं मैडम मैं आ गई हूँ पर आप दिख ही नहीं रहे अभी भी मुझे मैं अभी तो यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मैडम मैं ना जीन्स जीन्स और रेड कलर का टॉप पहन रखी हूँ हाँ चलो ठीक है मैं आ रही हूँ आप यहीं खड़े रहना मैं बस आ ही रही हूँ आप के उधर ठीक है ठीक है बस आ गई आ गई आ गई ठीक ठीक ठीक है मैडम आप वहीं रुकिए बस मेरे साथ और भी लोग हैं तो मैं उनको भी लेकर आ रही हूँ बस मैं तो मैं तो आ गई बाहर बस बाकी लोग भी आ रहे हैं तो उनको साथ ही लेकर आ रही हूँ मैं आपके पास मैडम बस आप ठहरिए बस रुको आप हम आ रहें मेरे साथ दो और हैं हाँ हाँ मैडम मेरे साथ वहीं जाएंगी नहीं नहीं मैडम मेरे साथ एक ही जगह जाएंगी हाँ मैडम रुकिए बस आ ही गए बस आ ही गईं ठीक है मैडम ठीक है मैडम